औ औ औ

बोथोराथ' दा मोजां मोजां सोलिगासिनो दं बोथोरा

अ' आच्छा बिदिबालाय औ औ फैजाबाय दा मोजां लामाया क्लियार जाजोबबाय जेबो उसुबिदा गैया ए बेखौथ' साफा खालाम जोब्बाय बेबो जाजोब्बाय

अ' बे गानाय नंला गानाय नंला बिराद माबा खादां बिनि थाखाय बे नों नुनाय बायदि औ जिखुनु जाया बोथोरा थ' एखबा मोजां एखमबा गाज्रि बे ए लाबो लाफा खानांगोन बेखौ बाहाल मोनदो सम सम गोजाङो गोजांनायालाय आर लाफानायानो मोजां गावनि गाव लाखा नांगोन लोमजानाय नङा जेबो दिसथाब जानाय नङा नों जायखि जाया हायाखै हायाखै औ औ औ दे दे औ औ दे जेबो नङा खबर लानांगौ खबर लाहरलायनांगौ औ औ दे जागोन दे जागोन औ दे दे दे औ दे दे